सिंधी असांजी मातृभाषा आहे ऐं सिंधी ॿोली असां जनम खां वठी माउ पीउ जे मुख मां अॿनि ॾाॾनि जे मुख मां ॿुधंदा ईंदा आहियूं असांखे सिखण ऐं ॻाल्हाइण जी एॾी का तकलीफ़ कोन थी ऐं मूंखे गर्व आहे त मां हिकु सिंधी आहियां